औ माबा जे दि जुवेलारि दा ना दखानिआ ए ओमफ्राय माने आङो मोनसे आसान ओमफ्राय गोदोनानि माला ओमफ्राय खेरा दाहोनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा बेसे जाना दं दामफ्रा सनानि आङो बै माबायाव गोदोनानियाव मोनसे होनो सान्दोंमोन आरो औ एफाग्राब गिदिर नङा एसे फिसा फिसाबाबो जागोन आरो ओं इसे अ अ ओरैनो मा मा कालार दङ ओमफ्राय आरो

औ औ ओमफ्राय आङो बे वाइटखौनो होगौमोन आरोना बेबो एफाग्राब गिदिर नङा आरो फिसासा होगोन आरो मोनसे अ अ जागोन ना होनबा ने औ औ ओमफ्राय आसाना औ औ औ ओमफ्राय औ औ बे होनबा दिजाइनि सायाव आरोना ना औ औ ओमफ्राय सनाखो आं माने एसे रिं बानायगौमोन आरो ओमफ्राय खोमानि सनाखौ ओमफ्राय माबा बेयावबो एसे माने फिसा फिसा फाथरफोर बा माबाफोर होबा मोजां नुगोन नामा नुगोन ना मोनथाम होबासो जागोन आरो ना अ ओमफ्राय दखानाव औ औ ओमफ्राय माने दखानाव थांबाथ' माने दिजाइनफोरखौ इसे एभैलएबोल मोनगोन ना माने माबोरै औ औ औ ओमफ्राय ओरैनो दा आंथ' गाबोन समफोर थांनाय जागोन दां गाबोन नङाबा समफोर अ ओमफ्राय ओरैनो दा दामफोरा बेसे सनानि औ औ औ औ आरो माबानिया आसानफोरनिया टवेन्थिफोर आरो ना ओमफ्राय एसे फिसा बानायबालाय फिसाबा एसे खमसिन जागोन नामा औ औ गिदिरबा एसे औ औ औ औ औ औ ओमफ्राय दा ओरैनो खैदिनसो लागोन जेनेबा बानायहोनायाव ना हजों माने हजों रेदिमेद दंखायोब्ला माने फसायोबा बेनिफ्रायबो माने लाजागोन ने औ औ ओमफ्राय आरो ओरैनो ओरैनो माने बानायोबा बेसाेबांसो दिन लागोन मोनथामजों खैदिनसो लागोन सबथाखनसेनि उनाव ना अ अ होनबा दे होनबा ना गाबोन थांनाय जाबा खबर होफिननानै थांसै दे